टेक्नोलाॅजी ने इ'न्ने साढ़ी जेह्ड़ी बैंकिंग सर्विस ऐ उसी बड़ा उसी बड़ा जादा इजी करी ओड़े दा जि'यां जि'यां पैह्लें सारा कम्म होंदा हा सारा जेह्ड़ा हा ओह् सारा केह् आखदे मैनुअली करना पौंदा हा ओह्दे च गलतियां बड़ी जादा होंदियां हियां फिर जेह्का सारा जेह्ड़ा कम्म होंदा हा दोबारा करना पौंदा हा फिर केह् आखदे जेह्ड़ी जेह्ड़ा डाटा बगैरा होंदा हा ओह् द्वारा फाइल्स बगैरा सेंड करनी पौंदी हियां हून जेह्ड़ा हून जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ी जि'न्नी बी ट्रांजैक्शन बगैरा ऐ जि'न्ना बी असें कुछ पैसे कुसै ई सेंड करने ऐ फिर कुसै असें ई सेंड करने ओह् इजली जेह्ड़ा ऐ फोन दे उप्पर करी सकदे सिर्फ इक ऐप डाउनलोड करियै करी सकदे ऐ ओह् ठीक ऐ हून ऐसा निं ऐ कि असें जाई बैंक च बैंक दी दो दो त्रैऽ त्रैऽ घंटे तकर लाइन च खड़ोई अपने पैसे निकलवाने पौंदे न जां फिर कड्ढाने पौंदे ऐ जेह्डे़ ऑनलाइन जेह्ड़ी ऐ टेक्नोलाॅजीकल जेह्ड़ी बैंकिंग बैंकिंग ऐ इ'नें जेह्डे़ साढ़े जेह्डे़ ऐ जेह्डे़ साढ़े जेह्डे़ साढ़े बजूर्ग लोग ऐ इ'नें ई बड़ी जादा हेल्प कीती दी जि'यां हून उं'दी पेंशन बगैरा आंदी ऐ उ'नें गी बार बार उ'नें गी बार बार केह् आखदे बैंक च जाइयै पता करना पौंदा हा कि साढ़ी पेंशन आई ऐ जा निं आई हून उ'नें गी सिर्फ इक बैंक दे सिर्फ इक फोन च मैसेज आई जंदा उ'नें गी पता लग्गी जंदा कि उं'दी पेंशन जेह्की ओह् आई जां नेईं आई ऐ हून ना उ'नें गी बार बार बैंक दे बैंक च जाइयै पता करना निं पौंदा ऐ कि बार बार कुसै कोला पुच्छना निं पौंदा ऐ कि साढ़ी पेंशन आई जां नेईं आई ऐ होर जेह्ड़ी जि'यां हून असें ऑनलाइन केह् आखदे फीस जि'यां असें कोई फीस बगैरा ज'म्मा करानी होऐ काॅलेज बगैरा जो ओह् बी अस बड़ी जादा इजली अस जेह्ड़ी केह् आखदे एह्दा टेक्नोलाॅजी दी बजह कन्नै जेह्ड़ी बैंकिंग बैंकिंग सर्विस एह्दी बजह् कन्नै अस करी सकने जि'यां बहोत इजी करी ओड़े दा इस कि हून असें जि'यां करना ओ कुछ बी करना कुछ बी शॉपिंग बगैरा करनी ओ दे अस इजली ओह् कुसै ई पैसे सेंड करी सकने आं हून असें एह् नेईं कि असें गी कैश लेई नेईं अस घूमी सकने जि'यां कि साढ़े पैसे थल्ले पेई जंदे ठीक ऐ ओह् गोआची जंदे ते हून असें ऐसा नेईं कि हून जेह्ड़ा असें कैश लेइयै घूमना पौंदा जेह्ड़ा मतलब असें सिर्फ इक फोन होग साढ़े कोल नुहाड़े च पैसे होगे ते अस कुछ बी कुदै बी घूमने गी जाई सकने आं सिर्फ इक साढ़े कोल ऑनलाइन पेमेंट दी सुविधा होनी चाहिदी जेह्ड़ी एह् केह् आखदे बैंकिंग जेह्ड़ी सर्विस ऐ एह् ऑनलाइन ताहीं इ'नें साढ़ी जेह्ड़ी मतलब बहूत जादा हेल्प कीती जि'यां केह् आखदे हून जेह्डे़ जेह्ड़े लोग नी जेह्के मतलब जि'नें जि'यां कुछ जि'यां कुछ बजूर्ग लोक न जां फिर कुछ होर न ते उ'नेंगी गी थोह्ड़ी एह् समस्या आई सकदी ऐ इ'नें ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस बिच क्योंकि उ'नें ई ऐहें उ'नें जादा अडॉप्ट निं होऐ दे कि इसी कि'यां यूज करना कि'यां निं करना ऐ पर लेकिन जिस बेल्लै उ'नें ई एह् समझ लग्गी नी कि इसी यूज कि'यां करना ते उं'दी जिंदगी बड़ी जादा बड़ी जादा आसान होई सकदी ऐ एह्दी बजह् कन्नै होर जि'नें यूज कीता नी में जाननी आं उ'नें ई केह् आखदे उं'दी जिंदगी बड़ी जादा इजी होई गेदी जि'यां मेरी जि'यां मेरे घर च मेरी दादी ऐ ते ओह् बी यूस करदी मतलब कि गूगल पे बगैरा ते मतलब कि इजली ओह् जेह्ड़ा सारी पेमेंट ओह् आपूं करी लैंदे ऐ ठीक ऐ हून उ'नें ऐसा निं ऐ कि हून कुसै उप्पर डिपेंड होना पौंदा ऐ जि'यां कुतै बैंक च जाओ फिर पता करो कि साढ़े अकाउंट च कि'न्ने पैसे न कि'न्ने नेईं हैन ते हून जि'यां असें कुछ कुतै जाना होंदा हून असें एह् बी निं ऐ कि अस अपना कैश लेई जाचै ठीक ऐ हून अस ऑनलाइन पेमेंट्स गी इजली करी सकने आं ठीक ऐ ए टी एम ने साढ़ी बड़ी जादा हेल्प कीती दी ऐ जि'यां ओह्दे कोला असें कुछ पैसे बगैरा कड्ढाने होंदे ते जां फिर उसी कुछ करना होंदा उसी असें कार्ड करना ते कार्ड कन्नै असें ई पैसे थ्होई जंदे ठीक ऐ फिर असें ई केईं बारी कैश दी जरूरत होंदी ते फिर उस बेल्लै अस इ'यां कड्ढी सकने आं पर लेकिन इ'यां अगर इस बेल्लै ते जि'त्थें बी तुस जाओ जेह्ड़ी तुस दकाना उप्पर जाओ उत्थें इ'यां ऑनलाइन पेमेंट होआ दी होंदी ऐ ठीक ऐ जेह्ड़ी ऑनलाइन पेमेंट ना इ'न्ने गौरमेंट गी बड़ा जादा हेल्प कीते दा ठीक ऐ जि'यां हून कुसै जेह्ड़ा गौरमेंट डायरेक्टली केह् आखदे केह् आखदे जि'यां कुछ बी पैसे बगैरा जि'यां बी कुछ देने होंदे जि'यां लोकें जि'यां कुछ नमीं नमीं स्कीमां आंदियां फिर कुछ ओह् सिद्धा उं'दे अकाउंट बिच पाई दे पैसे ते मतलब ओह् जि'यां केह् आखदे उ'नें जि'यां जेह्दी बजह् कन्नै उ'नें लोकें ई सिद्धा फायदा होंदा ठीक ऐ इ'यां बिच कोई मिडिल मैन निं होंदा ऐ जि'यां कि उंदे पैसे जेह्ड़े ऐ खाई लैग गफला करी लैग कुछ ओह् जेह्ड़े पैसे न ओह् सिद्धा जेह्डे़ लोक होंदे उ'नें ई थ्होंदे ठीक ऐ सिद्धा गौरमेंट दे थ्रू लोकें ई थ्होंदे बिच मिडिल मैन निं होंदे जेह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़े पैसे न ओह्दे च किश गपला बगैरा होई जा ठीक ऐ होर जेह्ड़ी ऐ हून जेह्ड़ी बैंकिंग जेह्ड़ी इजी होई दी ते एह्दी बजह कन्नै जि'यां कि हून केह् आखदे एह्दे उप्पर जेह्ड़ी सर्विस ऐ ते एह् इ'नें साढ़ी जेह्ड़ी जिंदगी ऐ ना इसी बड़ा आसान करी उड़ा दा हून जि'यां कुसै पैसे भेजने होन जि'यां कुछ जि'यां अस बाहर रौहने आं हून स्टूडेंट्स आं हून असें गी घरा आह्लें पैसे भेजने होन कदें ते असें ई ओह् सिर्फ फोनै उप्पर भेजी दे ते अस केह् आखदे कुसलै बी करी सकने आं होर जि'यां अस उसलै कुछ बी अस केह् आखदे खरीदी सकने जि'यां कुछ लैना होंदा जि'यां अस बाहर होने साढ़ा मन करी जंदा कि अस एह् एह् खरीद लैचे दे जां कुछ लेई लैचे ते उस बेल्लै साढ़े अस सिर्फ घरे फोन करने ते पापा जां मम्मी गी पैसे सेंड करदे ते अस नॉर्मली ओह् चीज खरीदी लैने जेह्ड़ी बैंकिंग सर्विस ऐ नी इ'नें केह् आखदे टेक्नोलाॅजी ने साढ़ी बैंकिंग सर्विस गी बड़ा जादा इजी करी ओड़े दा जि'यां गूगल पे होर सब कुछ एह बड़ा जादा अस यूज करने आं अज्ज कल